हाँ हमारे यहाँ दिवाली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जैसे कि हम लोग सब परिवार वाले पहले तैयार होते हैं नए कपड़े पहनते हैं नए नए वस्त्र लाते हैं लाते हैं और नए वस्त्रों को धारण करते हैं उसके बाद हम लोग सब लोग मिलकर के भोजन बनाते हैं भोजन में हम लोग पूड़ी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं खाने के लिए और इसके अलावा हम गुजिया पपड़ी बेसन के चिप्स वगैरह और नमकीन मठरी मिठाइयाँ गुलाब जामून हलवा गाजर का हलवा वगैरह भी बनाते हैं और बनाते हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी खिलाते हैं प्रेम की भावना से और सब साथ मिलकर के इस दिवाली के इस दिवाली के त्यौहार को बहुत ही प्रेम की भावना से मनाते हैं और यदि हम बात करें तो कि प्रथाओं की तो एक हमारे यहाँ धनतेरस की प्रथा होती है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं हम बाज़ार जाते हैं नए नए बर्तन खरीदते हैं कुछ आभूषण खरीदते हैं तो हमारे यह प्रथा होती है इसके अलावा हमारे यहाँ दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा भी प्रथा होती है उसमें हम गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं और उस दिन भी हम लोग भोजन बनाते हैं और सब में सब लोगों को खिलवाते हैं आस पड़ोस के लोगों को खिलवाते हैं और हम दिवाली वाले दिन अपने घरों में सजावट की बात करें तो घरों में झारा लगाते हैं लाइट लगाते हैं दियें लगाते हैं और घर में पेंट वगैरह करवाते हैं और इसके अलावा हम दिवाली वाले दिन आस पड़ोस के लोगों को भी घर में बुलाकर के उनको प्रेम की भावना से भोजन कराते हैं तो इस तरीके से हमारा त्येवहा मैं और मेरा परिवार मिलकर के दिवाली के त्यौहार को बहुत ही प्रेम की भावना से बहुत ही हर्षोल्लास बहुत ही ख़ुशी से मनाते हैं